हामरे जो जयपुर ज़िले है उस में जो मुख्य कृषि के उत्पाद हैं जो खेती के तरीक़े हैं वो कुछ काफ़ी हैं जो अलग हैं जो हमारे यहाँ पे है फ़सलें की जाती हैं वो काफ़ी फ़सलें है जैसे बाजरा है जून जुलाई में बाजरे की खेती की जाती है बाजरा है मक्का है और तिल है उन की खेती की जाती है फिर सर्दियों में अक्तूबर नवम्बर में जो है सरसों और गेहूं की खेती सब से ज़्यादा की जाती है और चने की खेती भी की जाती है इस प्रकार जो है हमारे जयपुर क्षेत्र में कई प्रकार की फ़सलें बोई जाती हैं उन को हम प्राप्त करते हैं और जो हमारी फ़सलों के साथ साथ में हम यहाँ पर पशुधन भी रखते हैं जैसे भैंसें हैं गाय है भेड़ बकरी है तो इस प्रकार के कई सारे जो पशुधन है उन को भी हम रखते हैं तो उन से भी हम पैसा कमाते हैं फिर उन पशुधनों को भी रखते हैं उन की भी भरण पाशन और पोषण करते हैं और जो हमारे यहाँ पर सीचाई है जो प्रौद्योगिकी के जो कार्य हैं वो भी काफ़ी है जो सीचाई के हैं जो नलकूप है है बोरेवेल है उन के माध्यम से हम जो है सीचाई करते हैं तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर कई क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्य होते हैं तो इस तो इस प्रकार से हमारे जयपुर जयपुर ज़िले में हमारे कृषि के जो खेती करने के तरीक़े हैं वो कुछ ही अलग ही हैं और जो महत्वपूर्ण भी हैं